जीवन में कला का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में एक दिन के आगे भी एक दिन होता है उसको भी हम कल बोलते हैं उर एक दिन के पीछे भी एक कल होता है उसको भी हम कल बोलते हैं और इन्हीं दोनों कल से मिला है कल जो बीत गया उसमें आने वाला और कल जो आने वाला है उसमें आने वाला दोनों का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो ही एक शब्द बनता है कल आ कला कला का मुख्य रूप ये होता है कि हम किसी भी कार्य में निपुण हों हम किसी कार्य को किस तरीक़े से संजोकर रखते हैं किस तरीक़े से उसका भाव व्यक्त करते हैं किस तरीक़े से उसकी रूप रेखा बनाते हैं इस तरीक़े से उसको बताते हैं यही एक कला होती है और उसी कला के काफ़ी लोग ढूँढ़ते हैं कि ऐसा कोई हमें कलाकार मिले जो हमा हमारा एक काम है इस प्रकार से कर दे व्यक्ति चाहता है कि मैं जिस प्रकार से चाहूँ उस प्रकार से वो कार्य हो और वह कर कार्य उसी प्रकार से पूरा कोई करता है उसे उसकी कला कहा जाता है और हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक कला होती है चाहे उसे पता हो या ना हो लेकिन कला अपने जीवन में बहुत अहम भूमिका रखती है और हर व्यक्ति के पास एक कला होनी चाहिए यदि हो तो उसका उसे शो करें और अगर नहीं है तो किसी भी एक कला में निपुण होना चाहिए